मा हिन साल एल जी जी फ्रिज वरती आहे जेका तमामु सुठी आहे उनजो कलर ऐं उनजो डिजाइन बिल्कुलु लेटेस्ट आहे ॿाहिरि हिकु डिस्प्ले डिनल आहे जंहिंमें फ्रिज जी सॼी जानकारी ऐं हुनजो टेम्परेचर ख़बरु पवंदी आहे अंदरि डिज़ाइन बि हीअ सेट कयल आहे जीअं मां सुठे नमूने भाॼियूं बि रखी सॻा ऐं हिन पासे बोतलु ऐं मसाला बि रखी सॻा हिन फ्रिज जो मूंखे ॾाढो सुठो रिस्पांस आहे ऐं हीअ फ्रिज मुंजी ॾाढी कम जी आहे